पंज नंबर दस ते दस लक्ख दै बिच्च जेह्ड़े में बोल्लां सौ दो सौ तिन्न सौ चार सौ ते पंज सौ